कहते हैं कि अपन कहीं जाते रहो और जाते जाते बिल्ली ने अगर रास्ता काट दी तो सब का ये कहना है कि वो काम अपना पूरा नहीं होगा वो काम अपना अधूरा रह जाता या नहीं होगा ये ये एक अंधविश्वास है ऐसा कुछ नहीं है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है इसी लिए अपना जाना और उनका जाना ये एक बराबर हो जाता है पर ऐसा लोग सोचते है कि नहीं बिल्ली ने सस्ता काट दी है तो अब अपने को नहीं जाना है वहाँ से बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं मानता मनाते ये लोगों का अंधविश्वास है और इसको इतना बहुत भारी तुल नहीं देना चाहिए अपना काम जैसे होता है वैसे होता रहेगा